हैलो तुस अंजली बोल्लै दे उधमपुर दा असेंगी थुआढ़ा बायोडाटा चाहिदा सनाओ मेरा नाम अंजली ऐ ते में उधमपुर बिच्च रौह्नी ते मेरे गांव दा नाम उमाला ऐ ते मेरी फैमिली मैम्बर बिच्च मेरे पापा ऐ मम्मी ऐ ते बड्डा भ्राऽ ऐ ते कन्नै दो भैनां न ते इयै मेरी जानकारी ऐ ते कन्नै होर साढ़े इत्थै उमाला बिच्च रेलवे स्टेशन बी पौंदा उत्थै ओहदे कोल गै रौंह्दे अस उत्थै बड़ी सारी बोलियां बी हैन ते